हमरा सभके नया नया साग सब्जी बनै छै मिथिलामे बरी कचड़ी कटहरके सब्जी बरी कटहरके अरबा पत्ताके भी कचड़ी पापड़ आओर मिथिलामे हर रङ्गके बनल जाइ छै कचड़ी सब्जी बरी परवलके चक्का आलूके चक्का कटहरके बरी मिरचाइके भी तरुआ हर चीज मिथिलामे बनै छै अरबा पत्ता कचड़ी बरहर के सब्जी बनै छै सभ आदमीकेँ खिलायल जाइ छै सब्जी कटहर आमके भी चटनी बनै छै मिथिलामे आलूकेँ उबालि कऽ भी चोखा बनै छै कटहरकेँ भी उबालि कऽ कोफ्ता भी बनै छै हर चीज बनायल जाइ छै समानधानीमे कटहरके बरहर हर चीज बनल जाइ छै